हँ अहाँके अहाँके गाममे मन्दिरसभ जे यए से कोन मन्दिर सभसँ नीक लगैत यए कोन मन्दिर यए दूरी कोन मन्दिर यए नजदीकी अच्छा आओर ओहिसँ आगू अच्छा ओहिसँ आगाँ

हँ तऽ दरभंगामे कोन मन्दिर प्रसिद्ध छै अच्छा अच्छा तऽ ओकरसभके रास्ता कनि बता दिअ जे हम केना केना कऽ जेबै कतेक दूरीमे छै से हँ ह्म्म

अच्छा

अच्छा आओर जे कहलियै दुर्गा स्थान से ओहिठाम गामपरसँ कतेक दूरी अइ अहाँसभके अच्छा आओर कनि अपन अहाँ सभ मार्केटसभके बात बताउ जे अहाँके मार्केटमे की सभ प्रसिद्ध यए मार्केटमे केना की भाव रेट उठैए केना की चलैए सभकिछु सेहो कनि बताउ अच्छा अच्छा किराना मार्केटके बारेमे कनि बताए दिअ सभचीज अच्छा फल फूलके बारेमे ह्म्म ह्म्म ठीक ठीक छै हम ठीक छै हम अहाँके गाम आबि रहल छी हमरा कनि अहाँ सभचीज बता देब सभचीज हमरा लैके इच्छा हैत तऽ हम लेब हमरा कनि सभचीज अहाँ ठीकसँ बता दिअ

ठीक छै ठीक छै ठीक छै ठीक छै थैंक यू थैंक यू